जय झूलेलाल असांजी पसंदीदा पत्रिका दैनिक भास्कर हिंदी में आहे असांखे हिंदी भाषा ॾाढी वणंदी आहे उन में ई सभु कुझु सम्झण लाइ मिलंदो आहे ऐं असांखे राॼनीती जूं ॻाल्हियूं पत्रिका में उन में मिलंदियूं की राॼनीती में छा थो थिए छा हले थो अहिड़ियूं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं उन जूं मूंखे शौक़ु आहे ऐं इन सां गॾु हिकु क्रिकेट जो बि क्रिकेट जी बि नॉलेज मिलंदी आहे की क्रिकेट में छा थो थिए कहिड़ा खिलाड़ी वधनि था कहिड़ा ने कहिड़ो छा थो थिए मतिलबु उन लाइ हर शइ जो असांखे उन में ॾाढो कुझु सिखण लाइ मिलंदो आहे ॿी ॿियूं उन जे अलावा नंढा नंढा ब्लॉक ईंदा आहिनि कुझु ग्रंथनि जूं कहाणियूं ईंदियूं आहिनि कुझु नंढा नंढा अहिड़ा अहिड़ा ईंदा आहिनि ब्लॉक जंहिं में असांखे कुझु सिखण लाइ मिलंदो आहे छोकी पत्रिका सां ई ॾाढो कुझु नॉलेज बि मिलंदी आहे ऐं जेतिरो समय मिलंदो आहे असां हुन जो यूज़ कंदा आहियूं पत्रिका में अहिड़ियूं अहिड़ियूं मतिलबु ॾाढियूं कुझु सिखण लाइ मिलंदो आहे माण्हू उन मां छोटी छोटियूं ॻाल्हियूं छोटा छोटा उन मां गुण उन मां ॾाढो कुझु खणण लाइ असांखे मिलंदो आहे इन करे हीअ दैनिक भास्कर हिंदी पत्रिका असांखे ॾाढी वणंदी आहे जेतिरो असांखे मज़ो ईंदो आहे उन में पत्रिका में पढ़ण में सम्झ ॾाढो कुझु मज़ो ईंदो आहे उन में सुठियूं सुठियूं अहिड़ा अहिड़ा मतिलबु कमु ईंदा आहिनि अहिड़ियूं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं लिखियल ईंदियूं आहिनि जेके असांखे वणंदियूं आहिनि जय झूलेलाल